रोजी रोटीके लेल खास करिके तऽ जे छै ओ शिक्षणके कार्य मुख्य रूपसँ हम चुनने छी पत्रकारिता जे छै ओकरा सेवाके रूपमे लेने रही मगर ओहो आइके डेटमे एक बेवसाइक जे छै ओहो हमर आमदनीके जरिआ अछि लेकिन मूलरूपसँ हम एक शिक्षकके रूपमे ही अपन जिनगी व्यतीत कऽ रहल छी ओकरे जे छै अपन कैरियर मानै छी